मुझे तस्वीरें खिंचवाना एवं तस्वीरें खींचने का बहुत अधिक शौक है मैं हमेशा अपनी तस्वीरों को अन्यत्र कैमरों के माध्यम से खींचता रहता हूँ एवं उसको कुछ न कुछ एडिटर के माध्यम से सुधार करता हूँ उसमें मैं हमेशा कुछ कलर जोड़ना एवं उसमें कुछ पीछे का पत्र जोड़ना इसी प्रकार के कार्य करता रहता हूँ मैं अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो अधिकतर फोटोशॉप नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग करता हूँ इसके अलावा अगर मैं मोबाइल में यह काम कर रहा हूँ तो मैं पिक्सलर एक सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग करता हूँ इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मुझे अपनी पसंद की फोटो को और भी अधिक उत्तम बनाने में मदद मिलती है जिसके द्वारा मेरी तस्वीर और ही बेहतर दिखने लगती है जो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव है यह तस्वीरों का सुरक्षित करना एवं उसे सुधार करना मुझे बहुत प्रिय है धन्यवाद